ہاں ہیلو وعلیکم سلام بولو ہاں ہاں ہاں ہاں ٹھیک ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک کون والا تار چاہی اچھا ہاں ہاں مل جائے گا ہاں کتنا تار چاہی کتنا میٹر تار چاہی تین چار کتنا ایم والا تار چاہی کتنا ایم ایم والا آٹھ والا ہاں مل جائے گا ای بیس روپیہ بیس روپیہ میٹر چل رہا ہاں او ای اچھے کوالٹی کا ہے آ کے دیکھ لیجیے ایک سال کا گارنٹی بھی دیں گے ہاں اچھے ہے اس سے خراب والا بھی ہے پندرہ روپے میٹر والا بھی دیں گے مگر اس کا گارنٹی نہیں دیں گے اچھے کوالٹی کا نہیں ہے آپ کو جو پسند ہوگا لے لیجیے گا ہاں ہاں تو کوئی بات نہیں آئیے نا جو پسند ہوگا آپ اپنا لے لیجیے او تیس روپیے میٹر ہے ہاں اچھا والا مل گیا اس سے ڈبلیکیٹ والا بھی ہے اب آپ کو جو چاہی وہ لے لیجیے ہمارے تار میں کوئی شکایت نہیں ملے گی سال دو سال لگا کر کے بھول جائیے گا سمجھے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک وعلیکم سلام